पहिरीं अप्रेल ॿ हज़ार चोवीह एकटीह मार्च ॿ हज़ार टेवीह ॿावीह अगस्त ॿ हज़ार टेवीह पंद्रहीं अगस्त उणिवीह सौ ॿाएतालीह छवीह जनवरी उणिवीह सौ उणवंजाहु